हैलो क्या मेरी बात ओला से हो रही है भैया मैं डिंपल बात कर रही हूँ एक्चुअली मैंने एक कैब बुक करी थी दो बजे की मेरी फ्लाइट थी और आप का जो ड्राइवर है जिसको मैंने टाइम पे आने के लिए बोला था और कई बार कॉल्स वगैरह भी किए एक तो ना तो उस ने फ़ोन ठीक से उठाया दूसरी चीज़ ये कि ना तो वो टाइम से आया उसको कितने कॉल्स किए लोकेशन भी भेजी मैंने ने उस को लोकेशन भी नहीं मिल रही थी बिलकुल भी उसको ऐप चलाना नहीं आ रहा था और कितने कॉल्स मैसेजेस करने के बाद लोकेशन भेजने के बाद भी एक तो वो टाइम से आया नही दूसरी चीज़ ये के उस ने मेरी फ्लाइट भी मिस करवा दी अब ये जो मेरी फ्लाइट मिस हुई है इस का भुगतान कौन करेगा आप मुझे बताइये मेरा जो पेमेंट है उस का भुगतान कौन करेगा आप ने ये जो मुझे लिस्ट बना के दे दी है मैं इसके पैसे नहीं देने वाली जो कैब है आप इसके जो पेमेंट मैं ने आप को करी हुई थी आलरेडी उसको भी आप मुझे वापस करिये ठीक है और ये जो आप के ड्राइवर है इन के लिए अगेंस्ट कंप्लेंट आप कीजिये क्यों के मेरी जो फ्लाइट है इनकी वजह से जो है वो निकल गई और मैं अपने टाइम से फ्लाइट नहीं पकड़ पाई हूँ